سرمایہ کی کمی سب سے بڑا مسئلہ ہے بینکوں سے قرض حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کاروباری تعلیم اور مہارت کی کمی بھی رکاوٹ بن جاتی ہے مارکیٹ تک رسائی بھی محدود ہوتی ہے نقل و حمل کا یہ نظام کمزور ہوتا ہے جدید ٹیکنالوجی کا فقدان بھی رکاوٹ بنتا ہے بجلی اور انٹرنیٹ کی سہولیات ناکافی ہوتی ہیں سرکاری اسکیموں کی معلومات نہیں ہوتی ہے مقامی سطح پر خریدار کم ہوتے ہیں ذخیرہ کرنے کی سہولیات محدود ہوتی ہیں حکومت کو آسان قرض اور سبسڈی دینی چاہیے کاروباری تربیت اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے